हलो जय राम जी की हलो दादा असांखे हिते बोंबे खां आया आहियूं ॾहनि ॾींहनि जे लाइ घुमण ॾह ॼणा आहियूं त असांखे रूम खपंदा हुआ ए सी वारा खपंदा हा त घणा रूम खपंदा पाण खे पंज अच्छा पहिरीं दि दिसम्बर ते हा हा त अघि कहिड़ो पवंदो रेट अढाई हज़ार हिकु ॾींहुं जा अढाई हज़ार रुपिया त घणा आहिनि हा त घणनि घणनि पंज रूम थिया न साढा बाराहं सौ थींदा न साढा बाराहं त हीअ त घणो घणो भाड़ो आहे कुझु घटि वधि में अच्छा खाधे पीते में पोइ नाश्तो रोटी हा ॿियो अच्छा हिते घु घुमण घुमण में भला कहिड़ी एरियाऊं आहिनि पाण खे वाहन वाहन जो बंदोबस्तु कुझु हा हा हा हा अच्छा हिते घुमण में घुमण में छा छा आहे माता जो मड आहे माता जो मड आहे लखपत आहे सोरावीर आहे ॿियो सफ़ेद राणा आहे बराबरि बर हा

असां ईंदासीं साया जी में इअ आहे आ आदी आदिपुर सते बजे पहुंचंदी

दिसम्बर में पहुंचदासीं हा पे टीह नवम्बर ते निकिरींदासीं पहिरीं दिसम्बर पहुंचदासी हा रिटर्न वेंदासीं हा हा ॾहनि ॾींहनि जे लाइ हा

मुंहिंजो नालो मोटूमल गिदवाणी ज गिदवाणी गिदवाणी जी आई डी हा हा हा हा जी ज जेतिरो जेतिरो थी सघे रेट में घटि कजो हा हा भले भले भ भले जय अंबे